प्रिस की आज़ादी बहुत गंभीर ही होता है तथा हमारे देश में धी धीरे धीरे प्रेस की आज़ादी का गला घोटने का काम किया जा रहा है प्रेस की आज़ादी बहुत महत्व है कि प्रेस की आज़ादी के कारण ही आम व्यक्ति अपनी आवाज़ और हुक्म हुक्मरान के मतलब पास तक पहुंचाने का काम करता है परंतु धीरे धीरे प्रेस की आज़ादी का गला घोटने का काम किया जा रहा है इसके साथ ही प्रेस में बहुत सारी चीज़ें ऐसी हो रही है झूठी ख़बरों का सहारा दिया जा रहा है म आए दिन अख़बारों में में ख़ासकर जो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया उसके माध्यम से झूठ को आम जनता के सामने परोसा जा रहा है तथा समझ में नहीं आता कौन सी ख़बर बहुत महत्वपूर्ण है या कौन सी ख़बर झूठी परोसी गई ये सब जानकारियों की वजह से कई कई क्षेत्रों मे लड़ाई झगड़े भी हुए है साथ ही साथ दो समुदायों के बीच लड़ाने का भी काम इन इन ख़बरों के कारण हुआ है तो इन पर लगाम लगनी चाहिए तथा प्रेस की आज़ादी को को हमेशा आज़ाद ही रखना चाहिए क्योंकि वो आम आदमी की आवाज़ को जन जन तक पहुंचाने का काम करते हैं